گھر میں ایل پی جی گیس کھانا پکانے کے لیے استعمال کیے جانے والے سیلنڈر سے حفاظت اور احتیاط بہت ضروری ہے حفاظتی تدابیر اختیار کرنا چاہیے مثلاً رات کو سونے سے پہلے سیلنڈر کو گیس کو بند کر دینا چاہیے اور گیس کے چولہے کو کھلا رکھ دینا نہیں چاہیے اس سے گیس پھیلتی اور جہاں پر بھی گیس یا گیس سیلنڈر ہے اس کے پاس کھڑکی یا کچھ اور جو بھی ہے ایک ایک راستہ گیس اگر لیک ہوئی تو تک جانے کے لیے کھلا رکھنا چاہیے اور بہت ساری تدابیر اختیار کرنا چاہیے